आमच्या हांगा एकट्यान बिजनेस म्हणचे जेनरल स्टोर असो ताणें घातलो तो पयलीं स्टार्टिंग तेचो तितलो म्हणजे ग्रॉथ नाशिल्ली पूण आतां खुबशी ग्रॉथ जाल्या तेका फाइनेनशियली हेल्प म्हणून बँकान ताणें लोन काडलो सो डॅट तो स्टॉक्स स्टॉक कितें ना घेवूं शकतलो आनी आनी आनी खुबशे तेणें प्रोडक्ट्स मागीर तेणें हाडपाक स्टार्ट केले अशें अशें करून तेची ग्रॉथ जाली आतां तेचो बिजनेस सामको बऱ्या तरेन चलता तेका लोनाचेर बऱ्या पैकी बँक इंट्रस्ट प्रोवाईड करता जें तो एलिजिबल आसा भरपाक तशें तेंका प्रोवाईड केल्लें वयता